जैसे के अस सरूईंसर गेदे हे ट्रैकिंग आस्तै ते ट्रैकिंग च जेह्ड़ी ट्रैकिंग होंदी ओह् स्हेई ट्रैकिंग प्हाड़ें च आंदी करने दी जेल्लै अस प्हाड़ें च जंदे अस मतलब उद्धर दे लोकल ई ऐं पर अद्धियां जगह ऐसियां होंदियां जेह्दा असेंगी कक्ख बी निं पता होंदा ऐ के साढ़े ग्रांऽ च एह् एह् जगह बी है'न जेह्ड़ियां असें कदें दिक्खियां गै नेईं ते जेल्लै अस सरूईंसर स्कूल च पढ़ने हे ते साढ़े स्कूल च आखदे हे के के तुंदी ट्रैकिंग ऐ ते ट्रैकिंग आस्तै नाम देओ ते जेल्लै असें सर गी पुच्छेआ के ट्रैकिंग ऐ किद्धर ऐ ते ओह् आखन लगे की तुदें इद्धर ई सरूईंसर च ऐ ट्रैकिंग ते असें आखेआ सर केह् करना घुम्मियै अस सारी जगह घुम्मै दे सरूईंसर बट सर आखदे हे के नेईं तुस नाम ते देओ तुसें ऐसियां ऐसियां जगह दिक्खनियां जिद्धर तुसें कदें गे बी निं ओ ते जेल्लै असें नाम बगैरा दित्ता ट्रैकिंग ने गी गे सच्ची इक्क मतलब ऐसियां ऐसियां जगह दिक्खियां असें जेह्ड़ियां असें कदें दिक्खी दियां निं होंदियां हियां इक्क प्हाड़ हा ओह्दे बिच्चा पानी आंदा हा उस पानी दा जेह्ड़ा मतलब की टेस्ट हा जेह्ड़ा ओह् नमकीन हा ते अस सर स्हानूं आखन लगे के तुस कदें पानी च चक्खे दा ते असें आक्खेआ के सर अस कदें एह्कड़ी साईड़ आए गै नेईं से साढ़े सर आक्खन लग्गे की तुस ते आक्खा दे की अस सरूईंसर सारा घुम्मे दा ते जेल्लै असें ओह् पानी टेस्ट कीता निं ते ओह् पानी नमकीन हा ते अस सर गी आखन लगे के सर एह् पानी नमकीन कि'यां ऐ सर आखन लगे के तुस ते इद्धर दे लोकल ओह् तुसें ई ते पता होना चाहिदा की एह् पानी नमकीन कियां ऐ ते फिर स्हानूं सर ने सनाया के इद्धर इक्क मतलब के माता दा मंदिर ऐ ते उस माता दी वृत्ति एह् पानी नमकीन ऐ ते फिर ओह्दे बाद अस अग्गें बधदे गे ते उद्धरा मतलब ओह् प्हाड़ें च होंदे ओह् मोर बगैरा इ'न्ने हे उद्धर ते मोर फिर इक्क मतलब के जेह्ड़ियां नील गौ ओह्बी उद्धर बड़ियां हियां ते उद्धर दे मैक्सीमम लोक जेह्ड़े आं ओह् शिकार खेढ़दे ते शिकार च अस मतलब स्हानूं ऐ के गौरमेंट दी तरफ दा बी ऐ के शिकार नेईं खेढना बट उद्दर दे जेह्ड़े लोकल लोग हे ओह् शिकार बड़ा खेढदे हे जियां मोर बगैरा होइयै जियां जंगली कुक्कड़ होइये उ'नें ई मारदे हे ते ओह् मतलब के जेल्लै जंगली कुक्कड़ मारदे हे ते ओह् शैल निं लगदा हा ते असें उ'नेंगी कि'न्ने बारी आक्खे दा की तुस इ'नें गी नेईं मारो ते ओह् आखदे के नेईं एह् मतलब जेल्लै उ'नें गी समझाना ओह् समझी बी जंदे हे ते ओह्दी बजह कन्नै एह् होंदा के जेह्ड़े साढ़े मतलब की ओह् मोर बगैरा ओह् घटी जंदे ऐ जि'यां ओह् चार पंज मोर होगे ते ओह् मारदे रौहगे ते पंज छे चा दो मारी होङन ते उ'नें फिर बल्लें बल्लें जेल्लै जेह्ड़े इद्धर दे लोकल लोग हे उ'नें शिकार खेढना बंद करी ओड़ेआ ते जेल्लै फिर के'' उंदे ते बड्डे बड्डे जेल्लै अस ट्रैकिंग करने गी गे इक नाईट असें जंगल च गुजारी असें जंगल च नाईट असें अग्ग बाल्ली जेल्लै अग्ग दे आलै दोआलै घुम्मे जेल्लै गाना गाया ते ओह् असें फील होआ के अस अद्धियां जगह अपने दिक्खी दी निं है'न ते जेल्लै मतलब अस कुदै ट्रैकिंग करने गी जंदे ते जेल्लै अस अलग अलग लोकें कन्नै मिलदे बी ऐं